गाममे छोटा डॉक्टर हइ ने तऽ माथा दरद होलै माथा दरद होलै तऽ ओ दवाइ देलक तऽ ओहिसे नहि ठीक भेल तऽ बड़ा हॉस्पिटलमे जाइके पड़ै हइ सदर हॉस्पिटल गेल दुइ रुपैआमे नाम लिखेलक आओर ओ माँगलक ओ दवाइ देलक ओहिसँ नहि अच्छा भेल तऽ ओ अथी बड़ा हॉस्पिटलमे गेल अगर एम्बुलेन्सके बेबस्था नहि हइ तऽ बड़ा हॉस्पिटलमे गेल तऽ हिआँ डॉक्टर ओकरा अनठिआ देलक सदर हॉस्पिटलमे बड़ा हॉस्पिटलमे गेल तऽ ओ हॉस्पिटलमे अच्छासे दवाइ देलक कपारे फुटि गेल बच्चासभके तऽ अच्छासे दवाइ दे अच्छासे दवाइ देलक तऽ ओ अच्छासे पेशेन्ट ठीक भऽ गेल आओर कोनो गामघरके डॉक्टर भेलै राति बिरातिके तऽ मर इमरजेन्सी होइ जाइए तऽ डॉक्टर साहब कहलक धुर हमरासे नहि होतै बैगछाप रहबे करै तऽ ओकरासे कथी होतै बड़ा हॉस्पिटलमे गेल तऽ अच्छा परिवारके आदमीके पइसा लागल तऽ ओ अच्छा हो जाए छोटा डॉक्टरके छोटे अथी नहि रहै ओकरासे सहीसे इलाज नहि भेल नहि सहीसे बोलल एगो दुइगो दवाइ दऽके ओ चलि गेल जे धुर ठीक हो जेतै आब नहि आएब बड़ा डॉक्टरसभ अच्छासे दवाइ कएलक खून टेस्ट कएलक ओकरा पइसा लागल तऽ पूरे परिवारके आदमी बड़ा डॉक्टर हिआँ अच्छा भऽ जाए छोटा डॉक्टर बहुत अनठिएबैत रहे हइ जे ओ जे ठीक हो जेतै ठीक नहि ओ अथी भरोस दैत रहल कि जे ठीक हो जेतै जब नहि भेल तहन अन्तिममे कहलक बड़ा डॉक्टर हिआँ लऽ जाइलए तऽ बड़ा डॉक्टर हिआँ गाड़ी नहि मिलत फेर गाड़ीके बेबस्था कएलक तब बड़ा डॉक्टरके हिआँ ले जाइके पड़ै हइ जे बड़ा डॉक्टर हिआँ तऽ डॉक्टर तऽ छोटे बात ने बोलैत रहै हइ छोटा बात एहिठाम पूरे छोटा अगर कपारे फुटि गेलै तऽ ओ दवाइ उवाइ दऽके अथी कऽ देलक फेर बड़ा डॉक्टर हिआँ लऽ गेल तऽ ओकरा खून टेस्ट कएलक खून टेस्ट कऽ कऽ फेर दवाइ देलक दवाइ देलक तऽ ओ घर आएल तऽ ओ अच्छा लागैत रहै हइ